हलो राधिका होटल मां कविता नागवानी हास्पिटल लाइन मां थी ॻाल्हायां अधु कलाक पहले मां तव्हां खे आडर करायो रोटीअ जो त तव्हां हिनमहिल ताईं रोटी न मोकिली आहे पुलाव कढ़ी चांवर दाल बिह पटाटा आलू भंडा मंगोड़ी तूरीनि जी भाॼी पोइ साई भाॼी ऐं पकोड़ा आलू भंडा कचरियूं तरियल पापड़ थियो ऐं ॿिए हे हेडी शयूं चई थी मांव दही बड़ा रायतो फुलका डोढा डोढा चहरा ऑल अ आइस्क्रीम दही कुलफी हुन सां गॾु गॾु गजरूनि जो सीरो हुन सां गॾु बर्फी माओ पेड़ा हलवो लडू किथे इन किथे इन हिनमहिल ताईं ना आया आहिनि छो भला केॾाहुं विया